हाँ मैं रेडियो का समाचार सुनना पसन्द करती हूँ और मैं दूरदर्शन स्टार प्लस जी टी वी जी सिनेमा सभी को देखती हूँ और मुझे आसपास की खबरें सुनना अच्छा लगता है उसमें मुझे रुचि है हर जानकारी प्राप्त करना गाने सुनती हूँ